बी जे पी बास्तै गल्ल इ'यो बोलना चाहन्ने अहें ते साढ़े जम्मू दे जिन्ने बी यूथ ऐ बेचारे सारे ही यूथ साढ़े इ'न्नी मेहनत कर रेह् न इ'न्नी मेह्नत इ'न्ने पढ़दे न ते अग्गें जाइयै इं'दा कुछ बनदा नी ऐ होर दूजी गल्ल केह् ऐ साढ़े जम्मू दे जिन्ने बी यूथ न एह् सारे कल गी कोई प्राब्लम होंदी ऐ एह् इक नाल ही इक किट्ठे होई जंदे सारे कोई इयां कल गी कुछ होंदा ऐ जम्मू बिच्च ते सारे यूथ कट्ठे होई जंदे न ते इ'यो साढ़े यूथ बास्तै इयो गल्ल ऐ कि साढ़ा यूथ इकदम कट्ठे रेह् सारे नाल रेह् होर जेल्ले तकर साढ़ी बी जे पी दी सरकार ऐ ते बीजेपी दी सरकार ऐ ते बी जे पी दी सरकार सारें गी ते नौकरियां देई सकदी ऐ हून पढ़ो गै ते नौकरियां लभदियां हून नेईं पढ़गे ते कुत्थु लब्भनियां घर बैठे दे कुछ नी लभदा पढ़गे ते नौकरियां लभदियां न ओह्दे बाद नेईं पढ़ो गे ते फिर चलाने पोंदे न आटो लोकें दी दकानें उप्पर कम्म करने पौंदे न ते फिर असेंगी दिक्खी लैओ अहें इसलै चला दे आं ऐल्लै आटो बी चलान्ने हून नेईं लग्गी नौकरी ते आटो मेह्नत ते करियै घर बाह्र दिक्खना गै ऐ होर साढ़े जेहड़ी जम्मू दी कैटीगिरियां ऐ बोह्त बीजेपी ने मोदी साहब ने बहुत कुछ कीता साढ़े बास्तै बहुत ज्यादा इन्ना कुछ कीता ऐ जाब्स दित्ती साढ़े जम्मू दी जिन्नी कुडियां ही पैह्ले कुड़ियें आस्तै कक्ख नी ही हून मोदी साहब ने हर इक चीज दित्ती दी कोई कुड़ियें गी कुछ बोले गा सब कुछ मोदी साहब ने ठीक कीते दा ऐ होर मोदी साहब बहुत अच्छा करा दे न बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एह चीज है ना दिक्खो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटा बी पढ़ाओ ते बेटा बी बचाओ न लोक निं ना बचांदे अज्जकल बेटे गी लोक बड़ी बार ते अज्जकल दे बेटे पढदे है नी अगर पढन ते क्यों नी लभदियां नौकरियां अग्गें तक जंदे एह् अग्गें तक जानी पर गल्ल ओह् नी ऐ गल्ल एह् ऐ साढ़े जम्मू दे बिच्च कैटागिरियां बी बहुत न यूथ बी बड़े न मेह्नत करो गै ते ओहदा फल मिट्ठा गै होंदा ऐ अस मोदी सहाब दे प्रति भरोसा रक्खो सब कुछ ठीक होई जंदा ऐ होर पढ़ना चाहिदा बड़ियां नौकरिया लभदियां होर किन्नी खुशी होंदी ऐ जिसले पढ़दा ऐ इसांन ते कल गी नौकरी लग्गे ब्याह् होंदे में आक्खा दा कि दुनियां दे बिच्च सब कुछ दिक्खना पर मोदी साहब जेहा बंदा असें कदें जिंदगी च नेईं दिक्खेआ होना साढ़ी लाइफ दे बास्तै होर केह् करी सकदे असें बट में अज्ज एह् दूआ करना कि साढ़ी जल्द तू जल्द असें बी पढ़ना चाह्न्ने आं नौकरी लग्गन साढ़ियां बी होर सानू बी जेह्ड़ा असें आटो चलाने हे ओहदे कोला अग्गें पुज्जना चाह्न्ने आं होर मोदी साहब अज्ज तुसी आए ते सानू बड़ी खुशी होई ऐ होर असें कदें एह् नी बोलेआ कि मोदी साहब ने साढ़े लेई एह् नी कीता एह् नी कीता सब कुछ दित्ता क्यों नी दित्ता साढ़े भ्राएं दियां नौकरियां बी लोआइयां पढ़ियै लग्गियां सानू सब कुछ दित्ता यूथ साढ़े कोल ऐ सानू कक्ख होई नी सकदा बस अस इ'यो गल्ल बोलना चाह्न्ने आं कि जो बी जोल्ले तक मेह्नत खुद नी करगे उसले तक कक्ख नी लब्भना घर बैठियै फुलके ओह् लब्बी सकदे न ओह् बी आस्ता आस्ता ओह् बी बंद होई जंदे न आखदे न कि मेहनत करो गै ते मेह्नत लभदी ऐ महाराज मेह्नत नी करगे ते घर बैठियै पागलें आहलें लेखा घर बैठियै मां प्यो गी तंग करदे रैह्गे ते मां प्यो ने केह् देना सानू कक्ख नी देना उनें आक्खना निकलो तां गै में थुआनू सना दां जुल्लै तक पढ़गे खुद मेह्नत नेईं करगे उसले तक सानू कक्ख नी लब्भना ऐ एह् चीज दिक्खी लेएओ एह् समझांदा कोई कोई गै ऐ सानू बी कुसै ने समझाया हा ते सानू समझ आई ही असें बी इयां गै इग्नोर मारदे हे अगले बंदे गी तां सानू सनां दा आं मोदी साहब ने जो कीता बहुत अच्छा कीता